تیراکی کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ سوئیمنگ پول ہے میرے لیے وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے تیراکی ابھی ابھی سیکھی ہے گوتم بدھ نگر میں ایک ہندون ندی ہے جو نکلتی ہے لیکن میں تیراکی کے لیے ابھی تک ندی میں نہیں گیا میں تیراکی کرنے کے لیے سوئیمنگ پول ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ میری سرکشا کے لیے سب سے اہم ہے